यहाँ जे हइ नऽ कातिकमे मकइ ग हुम ईसब उपजय छै आलू आर उपजय छै आओर जे हइ से धान ओकर बाद धान रोपाइ छै तकर बाद जे हइ से धान धानमे पानि आर पटय हइ सब चीज होइ सिंचाइ उँचाइ होइ हइ बढ़िआँसँ आओर ओकर बाद जे हइ से फेर काटल जाइ हइ काटिकऽ जे एन्ने उन्ने जे पहुँचायल जाइ हइ मकइके रोटी भी बढ़िआँ बनय छै आओर आलूके सब्जी भी बढ़िआँ लागय छै खाइमे वएह सब होइ हइ आओर ओकर बाद जे हइ से समस्तीपुरमे मुख्य फसल होइ छै वएह मकइ हइ गहुम हइ आओर तोरी भी हइ तोरी हइ सबसँ बढ़िआँ तऽ मकोइए हइ मक्काके खेती यहाँ बढ़िआँ होइ छै वएह छै नामी आओर ओकर बाद जे छै गहुम छै गेहुमो भी बढ़िआँ छै नामी छै यहाँके गहुम आओर ओकर बाद जे धान छेबे करय बढ़िआँ धान भी बढ़िआँ छै

आओर ओकर बाद जे हि से यहाँ जे हइ से धान भी जे धानके भी बढ़िआँ अथी लागय छै खाइमे बढ़िआँ छै यहाँ आओर सब सब लेकिन बढ़िये छै यहाँ जे हइ नऽ से आलू भी बढ़िआँ जे छै आओर मकोइ भी बढ़िआँ छै सब चीज मिलजुलाके सब बढ़िये छै मुख्य फसल जे हइ से यहाँके मतलब इएह हइ इए इएह हइ